जी हाँ हमने मे मैराथोन में भाग लिया था रोज़ लंबी दौड़ करते थे पहले हमने रनिंग स्टार्ट की रोज़ सुबह उठकर रनिंग पर जाते थे रनिंग के लिए अच्छे शूज़ लिए जिससे हम अच्छे से दौड़ सकें जिससे हमारे पैरों में मोच ना आएं जिससे हमें कोई तक तकलीफ ना हो जिससे हम दूर बहुत दूर तक दौड़ सकते हें इसलिए हमने सॉक्स शूज़ सॉक्स लिएं शूज़ लिए फिर हमने अपने खाने पीने पर भी ध्यान दिया हमने हेल्दी खाना नहीं खाया जिससे हमे हमारी तबियत खराब हो जैसे कि हमने फल फ्रूट ही मतलब हमने यही खाना खाया और हमारी रनिंग पर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जिससे हमारी रनिंग की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो डेली हम रनिंग पर जाते थे दो सौ किलोमीटर दौड़ते थे एक्सर्साइज़ भी करते थे डेली हम रनिंग पर जाते थे और एक्सर्साइज़ करते थे हमने पाँच किलो मैराथोन में भाग लिया था उसमें हम दौड़ने गए उसमें हम उसमें हम दौड़ने गए तो उसमें हमारा सेलेक्शन नहीं हो पाया हम उसमें पीछे रह गए हम उसमें थर्ड नंबर पर आए हमने लेकिन उसमें पूरी कोशिश की थी पूरी तैयारी की थी हमारी पूरी कोशिश थी कि हम उसमें अच्छे से दौड़ सकें फस्ट आएं लेकिन हम उसमें नकामा नाकामयाब रहे उसमें हम थर्ड नंबर पर आए लेकिन हमारी मेहनत अच्छी हुई थी हम डेली का हमारा एक कार्य रहता था कि हम एक किलोमीटर दो किलोमीटर दौड़े लेकिन उसमें हम हमारी मेहनत हमारी मेहनत वेस्ट हुई उसमें हम थर्ड नंबर पर आए